भाई जि'यां साढ़े जम्मू कशमीर च बड़ी बड़ी सोह्नियां जगहां न ते मिगी इक बारी मौका थ्होआ कि अ'ऊं इक बारी सारे चक्कर लाने गी जाह्गी जि'यां साढ़े एह् होई गेआ पत्नीटॉप होई गेआ ते नौ देवियां आई गेआ देवी पिंडी आई गेआ ते श्रीनगर आई गेआ ते सूला पार्क बगैरा आई गेआ ते मिगी इत्थै मौका लगग ते चक्कर लाने गी जाह्गे अस ते श्रीनगर आखदे बड़ी शैल जगह् उत्थै ते चक्कर लाने गी ते ते अमरनाथ बी आखदे उत्थै बड़े शैल बाबा होर न ते उत्थै शिवजी दी पिंडी निकली दी ऐ उत्थै लोक बड़े चक्कर लाने गी जंदे न ते उत्थै कुतै मौका थ्होग ते चक्कर लाह्गे अस ते उत्थै आखदे मंदर बगैरा न उत्थै माता बी ऐ ते माता बी ऐ उत्थै माता साढ़े इत्थै माता वैष्णो बी ऐ ते बड़ी शैल जगह् इत्थै बड़े दूरा दूरा लोक औंदे अस नेईं जाई सकने एह् इन्ना कोल रौंह्दी माता वैष्णो अस नेईं जाई सकने बाबा डनसर बी ऐ इत्थै नौ देवियां बगैरा सबकिश बाऽ अस नेईं जाई सकने की के असें घरै दा नौ देवियां बगैरा ते माता वैष्णो देवी पिंडी बगैरा सबकिश ऐ अस इत्थै नेईं जाई सकने कुतै मौका लगग ते अस उत्थै जाह्गे ते चक्कर लाह्गे घुम्मी फिरियै आई जाह्गे ते हरिद्वार बी ऐ इत्थै आखदे हरिद्वार बड़ी शैल जगह् ऐ ते ते उत्थै आखदे गंगा मैया उत्थै शनान करदे बड़ी शैल जगह् ते मौका लगग ते उत्थै बी जाह्गे ते सैर करी औह्गे गोल्डन टैम्पल गोल्डन टैम्पल गोल्डन टैम्पल आखदे उत्थै बड़ी शैल जगह् ऐ उत्थै आखदे लोक चक्कर लांदे न सैर करने गी जंदे अस उत्थै नेईं गेदे ते कुतै मौका लगग ते कुतै अस उत्थै बी जाह्गे कुतै ते सैर करी औह्गे ते केदारनाथ आखदे उत्थै बड़े शैल बाबा होर निकले दे ते उत्थै अस नेईं गेदे कदें बी ते अस उत्थै जाना चाह्न्ने ते कदें चक्कर लाना चाह्न्ने न ते ते